योग योग सीखयके लिये टी भी चैनलपर भी लोग देखय छै नहि नहि अभी रामदेव बाबाके योग जे चलि रहल छै ओइपर जे छै से आस्था चैनलपर जे छै से देखय छै आओर योग केना केना होइ छै नहि केना कपाल भाति होइ छै केना अनुलोम विलोम होइ छै योग करयके लिये जे छै से शरीरमे कष्ट भी होइ छै शुरुआती जे कोइ नहि कहियो कयलकय हँ ओकरा कष्ट भी होइ छै नहि नहि योग करना चाही नहि नहि किछु नहि शरीर जे छै से कंप्लीट रहय छै कइ बीमारी दूर भए जाइ छै बहुत सारा बीमारी दूर भए जाइ छै योग करना चाही हर आदमीके करना चाही नहि नहि बहुत सारा संस्था चलि रहल छै योग नहि नहि अभी रामदेव बाबाके जे छै से चलि रहल छै योग शिविर योग शिविरमे जे छै से बहुत मोटा मोटा आदमी भी जाइ छै पीड़ित लोग सब भी जाइ छै आओर सब कंप्लीट भएके निकलय छै नहि तऽ योग करना चाही योग बहुत अच्छा चीज छियै नहि नहि जकर शरीर शरीर भास्ट भए जाइ छै बहुत फैलाव भए जाइ छै तऽ हुनका शरीर जे छै से योग करलासँ शॉर्ट होइ छै नहि नहि नहि आओर शरीर हल्का होइ छै जकर जकर जादे वजन भए जाइ छै शरीरके ओकर जे छै से योग करलासँ ही जे छै से ओकर हल्कापन महसूस होइ छै नहि नहि आओर कइ बीमारीसँ भी छुटकारा मिलय छै नहि नहि योग करना चाही नहि नहि योग करना चाही आओर सबके करना चाही नहि नहि योग जे छै से बहुत अच्छा चीज छियै

जहाँ तक सपरे छै जहाँ तक होइ छै योग करय छियै हमरो अरके करय छियै परिवारमे लोग भी करय छै बहुत सारा अड़ोस पड़ोसमे भी लोग करय छै नहि नहि योग देखा हिकसीमे भी लोग बहुत कए रहल छै नहि नहि आओर सुबहके घूमना फिरना ई भी छै योगामे ही आबय छै घूमना फिरना से शरीर हल्का रहय छै योग करना चाही नहि नहि योग हर उम्रके लोग भी करना चाही योग करलासँ नइ नइ स्वस्थ जीवन बीतय छै नइ नइ बहुत बीमारीसँ भी दूर रहय छै पहिने बहुत सारा बीमारी जे छै से दूर रहय छै योग करना चाही नइ नइ योग हर उम्रके लोगके भी योग करना चाही नइ नइ चाहे जे भी उम्र होइ पचास हो साठि होइ चालिस होइ नइ नइ सत्तर होइ योग हर हर मनुष्यके करना चाही आओर योगसँ बहुत बड़ा फायदा होइ छै

एक एहन चीज छियै की बहुत सारा दबाइ एक तरफ आओर योग जे छै से एक तरफ नइ नइ आओर योग ही सही दिशाके ओर लए जाइ छै नइ नइ योग योग कपाल भाति करलासँ शरीरमे जे छै से शरीरमे करलासँ शरीरमे जे छै से शरीरमे पेटके उदर जे छै ओइमे बहुत सिकुड़न होइ छै कपाल भातिसँ नइ नइ आओर अनुलोम विलोम होना चाही अनुलोम विलोम कपाल भाति नइ नइ इएह सब करना चाही योगसँ बहुत बड़ा जे छै फायदा होइ छै नइ नइ